सरकारु कुझु ज़रूर कदम खणंदी आहे जीअं त माण्हुनि खे फैलियलु बीमारियुनि जे बारे में ख़बर पए पहरियों कदम त सरकारु इहो खणंदी आहे की उहा जॻह जॻह स्कूलनि ऐं कॉलेजनि में कैंप लॻाईंदी आहे जिन्हनि जे माध्यम खां ॿारनि खे ॾाढो कुझु ख़बर पवंदो आहे ऐं ॿार हुन खां ॾाढो सिखंदा बि आहिनि ॿियो त पियो सरकारु चवंदी आहे कालेज ऐं स्कूलनि जे ॿारनि खे की तव्हां नुकड़ नाटक जे माध्यम खां माण्हुनि खे सम्झायो ऐं ज्ञानु ॾियो कि अॼुकल्ह केॾी बीमारियूं फैलियलु आहे मां नुकड़ नाटक में ॿार जॻह जॻह ते वञी जिते डाढी भीड़ हूंदी आहे हुते वञी नुकड़ नाटक कंदा आहिनि ऐं माण्हुनि खे सम्झाईंदा आहिनि ॿियो त ॿियो असांजो जेका स्लेबस हूंदो आहे हुन में बि बीमारियुनि जे बारे में ॾाढो कुझु लिखियलु हूंदो आहे जंहिंजे जंहिंजे वजह खां असां अॼुकल्ह जी नई नई जेकि अचण वारी पीढ़ी आहे हुननि खे बि ॾाढो कुझु ख़बर पवंदो आहे